दिनैनि दिनाव भिडिअ गेम गेलेनायाबो गोबां बांनो हमदों जेरै पाबजि प्रि पायार बायदिसिना भिडिअ गेम जिटि पायार बायदिसिना बेफोरखौ गेलेनायनि गेजेरजोंबो जोङो जि गावनि हास्थायनाय बा गोसोनि लुबैनाय बेफोरखौ सुफुंनानै लानो हायो गेलेनायनि गेजेरजों जोङो दिनैनि दिनाव गोबां पपुलार बो जानो हायो बा रांबो खामायनो हायो दिनैनि दिनाव खायसे बायदि सुबुङा बे जे गेम बेखौनो गावनि जिउनि मोनसे बाहागो बायदि खालामना लादों जि गेमखौनो मोजाङै गेलेयो आरो बेफोरखौ ससियेल मिडिया नि गेजेरजों गुबुननि सिगाङाव देखायो बिनि गेजेरजों सुबुङा गावखौ दैदेनो थाखाय जिखिनि एसे एनै रां बेफोरखौ बुथुमनो हायो जायनि जाहोनाव भिडिअ गेमाबो जोंनि सुबुं जिउआव एसे गोनांथि होन्नानै आं सानो